زبان اور ثقافت ایک علاقے اور قوم کی مشترکہ پہچان ہوتی ہے ایک قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلاتی ہے جب تک ان کی زبان اور ثقافت دوسری قوم سے الگ نہ ہو ایک قوم مخصوص جغرافیہ کے اندر رہ کر مخصوص طور طریقے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کھانے پینے اور اپنی الگ سوچ کی وجہ سے دوسری قوموں سے مختلف ہوتی ہے اس لیے یہ مختلف انداز اور طرزِ فکر اس قوم کی ثقافت کہلاتی ہے ایک قوم کو ان کی زبان اور ثقافت وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اس لیے یہ ان کے لیے قومی ورثے کی اہمیت رکھتا ہے زبان اور ثقافت کا آپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ ثقافت کے تعلق ایک علاقے کے لوگوں کی بود و باش اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سے ہے تو زبان اس مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے اظہار کا ذریعہ اور ترجمانی کا کردار ادا کرتی ہے اس لیے ثقافت اور زبان دونوں کا تعلق ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ ثقافت اور زبان کو قوموں کے درمیان مشترکہ میراث قرار دیا جاتا ہے اردو زبان نے ہماری ثقافت اور شناخت کو ایک بہترین زندگی عطا کی ہے اور اس کو ایک زندہ جاوید ثقافت قرار دیا ہے